جی السّلام علیکم جی کیا میری بات فراز ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے جی تو میں جُنید جعفر بول رہا تھا اور میں میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں آپ سے ایکچولی اصل میں نے آپ کے بارے میں سُنا ہے کہ آپ اچھی اچھی گاڑیاں لوگوں کو پرووائڈ کراتے ہیں کرایے پہ تو ہم ہم لوگ بھی ہیں مطلب چھ میرے دوست ہیں چھ لوگ اور ایک میں ہوں تو ہم چھ سات لوگ ہیں ٹوٹل تو ہم لوگ لکھنؤ کی کیا نام ہے شیخا برڈ سنچری ٹور پہ چانا چاہتے ہیں اور گُھومنا چاہتے ہیں تو اِس کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کوئی کار وار بک کر دیں تو جی جی جی جی نہیں ہاں تو اُس میں سیون سیٹر چاہیے بھی ہمیں بہت ضروری ہے اُس کے لیے ہاں اور کیا آپ کے پاس کیا نام ہے وائٹ کلر میں ہوگی کار جی جی ہمیں بک کرنا ہے سنڈے کو ہم لوگ سنڈے کو نکلیں گے ہیں ہاں بارہ تاریخ کو میرا تو ایک دِن کا ہے اور آپ اپنا کرایہ وغیرہ بتا دیجیے کیسے کیا ہے

اچھا اچھا تو اُس سے کچھ کم کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا جی جی نہیں ہاں جی جی اِسی لیے ہاں ٹھیک ہے جی جی جی اِسی لیے آپ سے کانٹیکٹ کرے ہیں ہم ہاں تاکہ کچھ کم ہو جائے ہاں کہہ رہے ہیں کہ اِسی لیے آپ سے کانٹیکٹ کرے ہیں آپ کے بارے میں سُنا ہے اچھا خاصا ہاں تو ٹھیک ہے چھ ہزار ہاں چھ ہزار ٹھیک ہی ہے ہاں تو آپ کیا نام ہے وہ سنڈے کو پھر بھیج دیجیے اور کیا نام ہے ہم ہمارا ایڈریس وغیرہ لے لیجیے لکھ لیجیے اور بکنگ کر لیجیے پھر جیسے ہوگا سنڈے کو آپ بھیجیے گا گاڑی کو اور پھر اُسی حساب سے ہم پیمنٹ اُس کو کر دیں گے تُرنت لیکن ہاں ایک چیز ہے ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ اُس میں سیون سیٹر ہونا چاہیے ہاں کیوں کہ ہم سات لوگ ہیں ہیں ہاں ہاں

جی جی میں واٹ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھیج دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ